अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ बहुत बहुत एकदम आपको बताया जाएगा और आपको भी तो कुछ मालूम होगा कुछ जगहों का नाम जानते होंगे बिहार में कुछ जगह अभी बता बताइए बताइएगा जो आपको जानकारी में है वो भी जगह आपको घूमा दिया जाएगा और जो जगह आपको हाँ हाँ बोलिए बोलिए हाँ हाँ राजगीर बहुत बढ़िया जगह है बहुत बहुत एकदम देखने योग्य जगह है हाँ और क्या था बोलिए हाँ नहीं हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ और जगह बोलिए और और और जगह का नाम बोलिए और भी जगह का नाम बोलिए पटना में भी है बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा जगह है पटना हाँ पटना भी बहुत अच्छा जगह है जो आपको पटना में हाँ पटना में चिड़ियाघर है हाँ हाँ सभी जगहों पर आपको घूमा दिया जाएगा आपको जो आपको ये नहीं वो हाँ हाँ पटना में आपको चिड़ियाघर है गोलघर है तारा मंडल है हाँ हाँ तारा हाँ गोलघर है उस पर चढ़िएगा लगेगा जैसे कि पूरे शहर को तो देखेंगे ही लगेगा कि कहाँ तक देख रहे हैं कहाँ तक दिखाई दे रही है वहाँ पर तारामंडल है जो दिन में ही वहाँ पर तारा टिमटिमाते रहता है लगेगा कि कहाँ रात में हम आ गए हैं जो सभी तारों से हमको भेंट हो गया और भी जगह है बहुत सारा जगह है जो आप हाँ हाँ आपको अच्छा से आपको सब बता दिया जाएगा आपको साथ में रह कर रख कर आपको दिखा दिया जाएगा मुजफ्फरपुर में है मुजफ्फरपुर में गड़ीवा स्थान है महादेव मंदिर है वहाँ पर आपको दर्शन कराया जाएगा दरभंगा में है बहुत माता का है भगवती का जगदम्बा का काली माँ का मंदिर है वहाँ पर आपको घूमा दिया जाएगा दिखा दिया जाएगा और एक तरह से बिहार में तो बहुत सा जगह है बहुत आने को जगह है जहाँ कि सब देखने लायक दर्शन करने के लायक जगह है हाँ हाँ पहेले आपको राजगीर घुमाया जाएगा फिर आपको वहाँ से लाया जाएगा तो वहाँ पर नालंदा है जो नालंदा पूरे बिहार का पूरे हिन्दुस्तान का पूरे देश का